रसोई और शौचालय में चूहों और कॉकरोचों आज के खतरे से बचने के लिए सर्वप्रथम हमें रसोई को रसोई में स्वच्छता पूरी तरीके से रखना पड़ेगा और शौचालय शौचालय को स्वच्छ रखने के लिए वहाँ पर पूरी तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए और दवा का छिड़काव होना चाहिए और चूहों कॉकरोचों आज से छोटे छोटे जीवों से बचाव करने के लिए हमें पूरी तरीके से स्वच्छता वहाँ पर रखना पड़ेगा और जो है किचन का सामान रसोई का सामान अगर रसोई घर में पड़ा हुआ है उसे व्यवस्थित तरीके से रखना पड़ेगा अगर वो खुला है तो छोटे जीव हैं जो उनमें जा कर वह पूरी तरीके से नुकसान पहुँचाएँगे और उससे हमें वह चीज़ हमारे जो जीव उसमें अंदर उनके जो भी कुछ कीटाणु उनसे उस अनाज में अगर पड़ेगा तो उससे हमें हमारे हमारे हमारे परिवार को और हम लोगों को पूरी तरीके से वह अनाज खाने में नुकसानदेह नुकसानदेह होगा और उस उनके द्वारा बच्चों को परिवार में सभी मेम्बर को जो है बीमारियों का ख़तरा होगा इसलिए सर्वप्रथम हमें सबसे पहले यह ध्यान देना होगा की रसोई को सुव्यवस्थित की सुसंगठित तरीके से सुरक्षित और साफ सफाई अच्छी तरीके से रखना होगा और शौचालय को बराबर स्वच्छता रूप में रखना पड़ेगा और उसकी देख रेख हमें बराबर करनी होगी जिससे कि चूहे कॉकरोच आदि छोटे जो जीव हैं वह पूरी तरीके से वह शौचालय को और रसोई को कोई नुकसान न कर सके और अगर हम स्वच्छता पूरी तरीके से रखे रहेंगे तो उससे जो है कि जीव जंतु जो जीव हैं छोटे कीटाणु भी जो है वो नुकसान नहीं कर सकेंगे और उससे हम बीमारियों से बच सकेंगे